हैलो जय झूलेलाल

अच्छा अच्छा हा त ठीकु आहे मां मां कल सुभाणे ॿारहं ॿारहं लखे हा ॿारहं लॻे हा हा काफ़ी शयूं आहे हा आहे हा हा है अथव अथव हा हा अथव अथव सुभाणे ॿारहं लॻे मां हूंदसि हा हा पंज छ्ह बजे

तव्हां तव्हांजी बजट छा आहे तव्हांजी बजट अच्छा तव्हां सब ईंदव तव्हां सभई ईंदव अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा मां वाट्सअप मां वाट्सअप कंदा आहे हा हा हा हा तव्हां मुखे वाट्सअप नम्बर सेंड कॼो हा हा हा तव्हां मुखे वाट्सअप नम्बर सेंड कॼो हा हा हा हा ठही वेंदो हा हा हा हा हा हा हा हा अचो अचो ठीकु जय झूलेलाल